में थुआढ़े कन्नै अगर प्लांट दी गल्ल करें तां साढ़े अपने घर इक असें बगीचा बनाये दा ओह्दी चारद्वारी बी कीती दी ऐ ते उ'त्थें असें अपना गार्डन जेह्ड़ा ऐ उ'त्थें बूह्टे शूह्टे जेह्ड़े लांदे न ते सारे उ'त्थें लांदे न पैह्लें टाइम केह् होन्दा हा की मेरे जेह्ड़े दादू हे ओह् बी उ'त्थें सारे बूह्टे लांदे हे ते उ'नें बी बड़े शैल शैल जेह्ड़े बुह्टे उ'त्थें लाये दे हे जि'यां के साड़ियां होइयां आरू होइये ते होर स्येऊ होइये होर बी साढ़े बूह्टे जेह्ड़े न निम्बुआ बूह्टा बी लाये दा हा उ'नें गरगल होइया ते होर जि'यां नाशपतियां होइयां होर जि'यां अम्बें बूह्टे होइये एह् सारे बूह्टे उ'नें लाये दे हे भी उत्थुआं बाद मेरे डैडी होरें बड़े बूह्टे लाये लेकिन में तुसें ई अपना सनाना ऐ तां ओह् जेह्ड़े बूह्टे लांदे हे पैह्लें मेरे दादा होर ते मेरे पापा होर तां ओह् केह् करदे हे के उ'नें बूह्टे दियां क्यारियां दिंदे हे पैह्लें केह् करदे हे कि जियां कोई इक फल लेई लैता ओह्दे अंदरा बीऽ कड्ढी लैते ते बीऽ कड्ढने शा बाद ओह् मिट्टी बिच लाऊदे ते मिट्टी च फिर ओह् त्यार होई दे बूह्टे ते उत्थां पुट्टी'र फिर ओह् अपने गार्डन च जेह्ड़े हैन लाउदे हे लेकिन में केह् कीता की में रा में जेह्ड़ा बूह्टा लाने दी कोशिश कीती तां में केह् कीता सारे कोला पैह्लें में बाजार आया बाजार जां इक जेह्ड़ा ऐ बूह्टा इ'त्थें बिकदे न बड़े बड़े हाइब्रिड जेह्ड़े बूह्टे आंदे न बाजार च ते में उ'त्थां जेह्ड़े बूह्टा लैता तां में उत्थां जेह्ड़ा बुह्टा लैता तो ओह् भैंऽ इक निम्बुआ दा पैह्लें पैह्ले पुज्ज निम्बुआ बूह्टा लैता ते ओह् कोई मिगी चार पंज सौ रपेऽ दा लब्भेआ उत्थुआं ते में गेआ उठी घर अच्छे तरीके नै मिट्टी शिट्टी लाई'र उ'नें दित्ता मिगी ते में घर गेआ ते में घर पैह्ले नंबर केह् कीता उ'नें मिगी इक अलग मिट्टी बी दित्ती दी ही की पैह्ले नंबर केह् करना के पैह्लें खुदाई करी लैनी थोह्ड़ा नेहा गत्त बनाई लैना ते उत्थुआं बाद फिर एह् बूह्टा लाना ते में केह् कीता बोंगड़ियै नै गत्त कड्ढेआ ते फिर ओह्दे बिच थोह्ड़ा नेआं जेह्का उ'नें हैल ते दोआई दित्ती ही ते ओह् हैल ते दोआई एह्दे आस्तै होंदी कि जि'यां कोई कीड़ा ऐ जां कोई होर बी बड़ी सारियां मिट्टी च चीज़ां होन्दियां न तां ओह्दे कन्नै बूह्टा सुक्की जंदा ते जां कोई कीड़ा खाऊ उड़दा ते ओह्दे कन्नै ओह् मरी दा ते ओह् में पाई छुड़ी ओह्दे बाद दूऐ दिन ओह् बूह्टा जेह्ड़ा लाया उ'त्थें होर उसी पानी बी दित्ता ते जि'यां जि'यां आस्तै आस्तै रोज में उसी पानी देना शुरू करू उड़ेआ ते ओह्दे कोला बाद ओह् बूह्टा जेह्ड़ा ऐ लग्गी आया फिर उस बूह्टे कोई त्रैऽ चार साल बाद उस बूह्टे 'र चढ़े न त्रैऽ साल बाद उस बूह्टे 'र फल जेह्का लग्गना शुरू होइया ते भी जि'यां उस गार्डन बिच असें पैह्लें बी बूह्टा निम्बुआ इक लाये दा हा लेकिन ओह् जेह्ड़ा आपूं जेह्ड़ी क्यारी दित्ती दी ही ओह्दे कन्नै लाये दा हा ते ओह् बूह्टे ते ओह्दे बूह्टे च फर्क एह् होया ते उस बूह्टे च जेह्ड़ा बाज़ारा लैता हा जेह्का आपूं लाया में तां ओह्दे च जेह्ड़े फल लग्गेआ तां ओह् बड़ा जादै फल लग्गेआ ते ओह्दे कन्नै केह् होया की बड़ा जेह्ड़ा ऐ असें ई फायदा होया